हाहा हो प्रस्न खूब मजेशीर तरेन आन्सर करपाक जाता गोवा म्हणटा ते टूरिजम सेंटर आनी हांगा टूरिजम सेंटर आशिल्ल्यान सगळ्या भाशेंतले लोक वेगळे वेगळे कडल्यान येतात आनी ते येतात तेन्ना ते चडशे मागीर हिंदीतल्यान वा इंग्लिशींतल्यान उलयतात जो कोण हिंदीतल्यान आणी इंग्लिशींतल्यान उलोवन पसरकारा कडेन दुकानदारा कडेन उलयता ताका तो कातरता म्हणटकर चडश्यो गजाली ज्यो आसा त्यो सवाय भितर आनी वेवस्थीत रितीन मेळपाक जाय जाल्यार तुका झक मारीत कोंकणी उलोवचेंच पडटा नाजाल्यार तुका तें म्हारग पडटा सो त्या दृश्टींतल्यान कोंकणीचो वापर खूब बरो जाता